سینٹر دہلی ضلع میں ثقافتی اور سماجی روایت بہت سارے ہیں یہاں زبان مذہبی بھی بہت سارے ہیں اور ہندو مسلم سکھ عیسائی ہر قسم کے لوگ ہیں ہر مذہب کو ماننے والے ہیں سب اپنے اپنے ٹائم پر پوجا اور جو بھی جو کرتے ہیں وہ کرتے ہیں اپنے ٹائم پر سمے سے جیسے کرنا چاہیے نہ ہی کسی کو دکت دیتے ہیں ان کے وجہ سے کسی کو پرابلم بھی نہیں ہوتی اور سب سے زیادہ مجھے سعودی عرب کے لوگ اچھے لگتے ہیں وہ کعبہ شریف کی زیادہ سے زیادہ زیارت کرتے ہیں اور آدمیوں کو بلا کر حج کرواتے ہیں تاکہ وہ حج کر سکیں جو غریب رہتے ہیں انہیں وہ خود اپنے پیسوں سے بلاتے ہیں اور کرواتے ہیں